ہمارا مذہب کمیونٹی سروس کی تعلیم دیتا ہے اپنے حدود میں رہ کے جو اُس کی حدودیں ہیں وہی حدود کی اُسی کے دائرے میں رہ کے وہ تعلیم دیتا ہے جیسے کہ حرام سے بچنا اور حلال رزق کمانا سود بیاج یہ سب نہیں لینا اور اُسی کے دائرے میں ہی وہ کام کرتا رہتا ہے اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے اور بُری سے بُرائی سے بُری سے بُری چیزیں کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے کیوں کہ اُس کا بُرائی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ فوری طور پر تو نہیں آتا ہے بعد میں مستقبل میں کبھی آتا ہے لوٹ کر کے تو اِس وجہ سے وہ مذہب جو ہے میرا وہ کمیونٹی سروس کی تعلیم دینے کے لیے تتپر رہتا تیار بالکل رہتا ہے اور ہمارے مذہب میں اچھی یہ بھی ہے کہ لوگ اِس تعلیم کو اچھے طریقے سے اپناتے ہیں اپنے اپنی اپنی عملی زندگی میں اِس کو لاتے ہیں اور لانے کے ساتھ ساتھ اُس پہ عمل بھی کرتے رہتے ہیں اِس وجہ سے انجام جو ہماری کمیونٹی کا جو ہماری کمیونٹی سروس کے جو تعلیمی جو انجام ہے اُن پر آدمی کام کرنے میں کبھی ہِچکچاتا نہیں ہے جو مذہب نے جو بتا دیا ہے ہمارے مذہب نے کہ اِن چیزوں سے رُکنا ہے اور یہ چیزیں کرنی ہیں تو آدمی جو ہوتا ہے مذہب کے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ وہ وہ وہی چیزیں کرتے ہیں جو مذہب نے بتایا ہوتا ہے اور جن چیزوں سے اُس نے روکا ہوتا ہے اُس سے وہ رُکنے میں کافی خوش رہتے ہیں اور اِسی کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ جو ہے اُس میں طعن و تشنیع نہیں کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے یہ کیوں ہے اِس طرح نہیں ہے تو اِس طرح کیوں ہے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرتے ہیں جو اُس نے جو کمیونٹی سروس کے تعلق سے جو اُس نے مذہب نے جو بتا دیا ہے اُسی پر ہی وہ عمل کرتے رہتے ہیں